जी हाँ इंडियन आइडल म्यूजिक शो मुझे बहुत पसंद है मैं हमेशा उसको देखते रहता हूँ और हमेशा उनके गानों को मैं सुनता हूँ शायद ही कोई ऐसा शो होगा जो मैं इंडियन आइडल का मिस करता हूँ अपने बिजी लाइफ से मैं थोड़ा सा समय निकाल कर जरूर इंडियन आइडल सुनता हूँ क्योंकि इंडियन आइडल से मुझे काफी प्रेरणा मिलती है मैं भी एक गाना गाने का शौकीन हूँ और मुझे गाना गाने का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है बहुत शौक है मैं इंडियन आइडल से काफी चीजें सीखते रहता हूँ क्योंकि हम इस सोसाइटी से बिलॉन्ग करते हैं हम इतना दूर तो नहीं जा सकते लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हाँ जो इंडियन आइडल में कैंडिडेट आते हैं वह हम में से ही निकल कर आते हैं तो हमें उनसे उनको देखने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसी में से हमारे बीच में एक अरूणिता है एक पवनदीप है जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ और मैं उनके जैसा गाना गाना चाहता हूँ